प्रणाम प्रणाम बोलिए जी पहले ऑपरेशन की बात कर रहे हैं क्या जी जी बोलिए बोलिए

जी आपका काम बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा आपका पफोमेंस लगा उसके बाद जा कर आपका काम भी करने का तरीक़ा भी हमें जौन बहुत अच्छा लगा जी जी बढ़ाएँगे मतलब कुछ अगले महीना एक या दो महीने के बाद सब का बढ़ेगा उसी टाइम आपका भी बढ़ जाएगा जी जी जी कब है शादी आप जी उन्नीस तारीख़ है तो ठीक है एक बार हम जो है ना आप एक बार सोच लेते हैं उसके बाद जा कर फिर आपको छुट्टी मिल जाएगी जी वही दस दिन की दे देंगे छुट्टी

देखिए सैलरी में तो वह जब सब का बढ़ेगा ना तो वह उस टाइम आपका भी बढ़ जाएगा ना सैलरी बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा ज़रूर बढ़ेगा जी जी महँगाई भी बढ़ा हुआ है हम हम भी जानते हैं जी जी हम भी जानते हैं तो ठीक है रोशन जी हम जो हैं ना आपका सैलरी जो है हम बढ़वा देंगे इसके लिए आपको कोई टेन चिंता करने की बात नहीं है आपका क्योंकि काम मुझे बहुत पसंद आया इसलिए आपकी भी सैलरी बढ़ जाएगी जी जी जैसे अगर आज आप अप्लाई कर दीजिएगा ना छुट्टी के लिए तो वो आपको एक सप्ताह के बाद आपका वो लेटर मिल जाएगा जो है रोशन जी आपका जो है दस दिनों का लिए छुट्टी मिल चुकी है जी अगर अगर ऐसे नहीं हो वह अगर वैसे नहीं हो सके समझे तो मेरे ऑफ़िस में आइए उसके बाद ऑफ़िस में आ कर उसके बाद भी आप छुट्टी ले सकते हैं और वह सैलरी के बारे में भी बात कर सकते हैं हाँ जी आइए ऑफ़िस में कभी

जी जी जी दोन दोनों चीज़ में पर ध्यान दीजिएगा आइए मेरे ऑफ़िस में सैलरी भी है आपकी बढ़ जाएगी और छुट्टी का भी हम कुछ सॉल्यूशन निकाल देंगे ठीक है